हेल' आदा दहाय मोजांङै मोजां आंखौ रुमसिम दोनफैनायनि थाखाय साबायखर थाबाय हरना गुनाब्लाबो मोजांङै मोजां आंखौ गावनि आंगो साननानै दोनफैनायनि थाखाय नोंनिसिम आंनि मोनसे मोजां साबायखर बावहरनाय थाबाय